पर्यटन से लोगों को बहुत मदद मिलती है वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें आवागमन के साधन की सुविधा होती है तो जो आवागमन में साधन रखे रहते हैं उनको ले जाने पे पहुँचाने में यात्रियों को बहुत से फ़ायदे होते हैं और ये छोटी छोटी दुकानें ऐसे भोजन की कपड़े की मिठाई की चप्पल जूते की होती हैं तो उनसे व्यवसाय मिलता है और उनसे रोज़ी कमाते हैं लोग अब हमसे जो पैसा पाते हैं उनसे उनका परिवार चलता है तो पर्यटन से बहुत से लाभ होते हैं ऐसे वहाँ आज खुला है राम मंदिर ट्रस्ट या राम मंदिर पर्यटन वहाँ भी व्यवस्था है अयोध्या में तो वहाँ भी आने जाने में लोग पर्यटन की ओर से मदद ही करते हैं क्योंकि वहाँ जाते हैं तो कुछ न कुछ उनकी आवश्यकताएँ होती हैं औ आवश्यकता के अनुसार वे खरीदते हैं उच्छा वहाँ के लोग उनको सामान बेचते हैं तो उनसे उनके परिवार चलते हैं धंधे बढ़ते हैं तो पर्यटन से बहुत ही लाभ है पर्यटन हर जगह यदि बन जाए तो वहाँ स्थानीय लोगों को बहुत से सुविधा मिल सकती है ग़ाज़ीपुर में तो हमारे ख्याल से अभी कोई पर्यटन स्थल नहीं है होने चाहिए तो अन्य जगह पर तो जैसे मिर्ज़ापुर पर्यटन स्थल है जहाँ जो घूमने जाते हैं तो वहाँ भी के लोग धंधे करते हैं उनसे पैसे प्राप्त करते हैं लेकिन यहाँ पर तो स्थानीय व्यवसाय में कोई वृद्धि नहीं होती क्योंकि यहाँ पर स्थानी पर्यटन स्थल नहीं है और उतना यदि वो पर्यटन स्थल खुल जाए तो उससे रोज़गार का सृजन होता है वो रोजगार के बढ़ावा के लिए तो पर्यटन स्थल होना बहुत ही आवश्यक है जहाँ पर पर्यटन स्थल है वहाँ पर लोगों की कमाई अच्छी होती है जैसे कोई देवी देवा देवी देवता का मंदिर है वहाँ भी चढ़ावा चढ़ाते हैं तो फूल की दुकान होती है मिठाई की दुकान होती है माला की दुकान होती है अन्य सामग्री की दुकान होती है खाने पीने की होती है तो वहाँ जाते हैं लोग पर्यटक तो वहाँ ख़रीदते हैं तो उनसे दुकानवालों का आय बढ़ता है और जिससे उनके धंधे में वृद्धि होती है और उनका आय बढ़ता है तो पर्यटन से बहुत कुछ स्थानीय लोगों को फ़ायदा होता है मैं चाहूँगा कि हर ज़िले में एक पर्यटन स्थल हो जाए तो अच्छी होती बात तो